جی میں قلم سے کاغذ پر لکھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ قلم اور کاغذ کے ذریعہ ہی علم پھیلا ہے جس کی وجہ سے ہمیں علم آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے میں اب بہت کم ہی موبائل اور لیپ ٹاپ پر لکھنا پسند کرتا ہوں حالیہ ورشوں میں تحریر کیسے بدلی ہے اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ کاغذ اور قلم سے ہٹ کر لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ یا موبائل پر ٹائپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہاتھ ہینڈ رائٹنگ یا ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں بھی بدل جاتی ہیں اور اس کی زبان بھی بدل جاتی ہے